आं नाखौ उन्दैनिफ्रायनो हमबोदों गेदेरफोरखौ नुनानै बेबादिनो आं नाखौ हमनो गोरों जाबाय आं उन्दैनिफ्रायनो जोबोद ना हमनो थाङो दंग' एबा जाम्फैफोराव आं ना हमनायनि माखासे आदबफोरखौ गेदेरफोरनिफ्राय सोलोंदों ना सारनाय समाव दै रानाबा गेजेराव गाग्लिलाबाया एबा हाबा दै रानहां जाब्ला आं हाग्रा एबा जेंसिफोर दंब्ला बोखारनाय आरो रानब्ला उननिफ्राय लासै लासै हमबोनाय आरो सिग्रोम सिग्रोम हमबोनाय हाख'र फोर नुब्ला आखाइजों खन'नाय नङाब्ला खदालफोरजों जावनाय बेबायदिजों खुसिया नास्राय सिंगि नाफोरखौ मोनो हाख'रफोरनिफ्राय बेबादिनो हमनाय जायो